इक तिन्न दो ज्हार चार तिन्न दो ज्हार बारां दो चार दो ज्हार सौलां इक इक दो ज्हार बीह् इक पंज दो ज्हार त्रेई